मुंहिंजे घरु जे पासे में आंगण आहे जंहिंजो मां ख़ूब धियानु रखंदी आहियां वण टिण चंङा लॻाया आहिनि रोज पता वता किरंदा आहिनि त मां रोज ॿुहारी पाए करे साफ़ कंदी आहियां काथे पाणीअ जो ढिॻ जमा थी वञे त उनखे फटाफट सां साफ़ु कंदी आहियां न त उन पाणीअ ते मच्छर ईंदा मच्छरनि ते असांखे बीमारी लॻंदी असांजे घरु बि मच्छर ईंदा आहिनि इनजे करे मां उनजो जाम धियानु कंदी आहियां हर महीने दवा वारे खे घुराईंदी आहियां दवा जो छिड़कार कराईंदी आहियां